हम राजगीर गेल रहिए जहाँ पहाड़पर चढ़ल रहिए यहाँ इसकुलसँ लए गेल रहै आओर बहुत अच्छासँ चढ़ल रहिए लेकिन बहुत दिक्कत भेल रहै डाँढ़मे दरद उठि गेल रहै चढ़ैमे बड़ा दिक्कत भेल रहै फेर आओर नेपालो गेल रहिए जहाँकि रस्सी लगाकऽ चढ़ल रहिए लेकिन थोड़ा वहाँ रस्सी पकड़िके चढ़ए पड़ै रहै जकरासँ हाथमे छाल पड़ि गेल रहै जेकि बहुत दिक्कत भेल रहै पाँच दस दिन तक लहरै रहै हाथ बहुत दूर तक चढ़ल रहिए जे कुछ दिक्कतसँ चढ़ि तऽ गेलिए लेकिन उपरसँ देख चढ़लाके बाद फेर आसान लागले जेकि वहाँसँ पूरा शानदार देखाए दै रहै पहाड़पर चढाइ करैमे तऽ अच्छा छै लेकिन किछु दिक्कत होइ छै हाथ दरद देह हाथ दरद ई सब करै लागै छै जकरासँ कि कभी भी दरद उठि जाइ छै वहाँपर गिरलके बाद तऽ कोइ सम्भावना नहि छै लेकिन थोड़ा रस्सी पकड़ि कऽ चढ़ि सकै छी जे आरामसँ पहाड़पर जकरासँ दिक्कत होइके कोइ चान्स नहि छै